रोटी ठाहिण लाइ असां अलॻि अलॻि बासणनि जो उपयोग कंदा आहियूं वटाण ऐं पटाटा ॿाफण लाइ कुकर जो उपयोगु कंदा आहियूं अलॻि अलॻि भाॼियूं ठाहिण लाइ जिस्त जी सिपड़ियूं वापरिंदा आहियूं उन सां रोटी सुठी ठहंदी आहे ऐं भाॼी बि ताज़ी रहंदी आहे पूरी पकौड़ा कोफता कटलेस तरण लाइ तईअ जो उपयोगु कंदा आहियूं उन सां कोई नुक़सान बि न थींदो आहे ऐं सरखिरी ते तरिजी बि वेंदो आहे असां डोसा उतपम चिला ठाहिण लाइ नॉनस्टीक तवे जो उपयोगु कंदा आहियूं इन सां कहिड़ी बि शइ तवे ते चिपकंदी कोन्हे ऐं सरखिरी ते थींदी आहे